में अपने परोआर दी गल्ल तुसें ई सनान लग्गी आं के में अपने प्योके दी जेल्लै रौंह्दी ही उत्थै मेरे मम्मी मां बाप जेह्ड़े बड़े अच्छे हे तिन अस तिन भ्राऽ ते पंज अस सारियां भैनां न ते हून मेरा त्रेई साल ब्याह् होए दे बी होई गेआ जिल्लै में इत्थै अपने सोह्रे घर आई मेरे जेह्ड़े सस्स सौह्रा हे बड़े अच्छे हे मिगी इन्ना सेही निं कीता कि में सौह्रे घर आई दियां में इ'यै सोचदी ही कि में अपने प्योके घर गै ऐं होर दो मेरे देर न दो दरानियां में सभनें कोला बड्डियां जेह्ड़ी तिन्न मेरे बच्चे न दो मुड़े इक कुड़ी ऐ ते जेह्ड़े त्रेई साल अस कट्ठे गै रेह् अस साढ़ी कट्ठी गै फैमली रेही सारे कट्ठे गै रौंह्दे रेह् हून अस तिन्न साल होई गे जेह्ड़े बक्खरे बक्खरे होए दे ते जेह्ड़ी सारे कोला निक्की दरानी ऐ ओह् थोह्ड़ी दी अग्गे चल्ले गेदी साढ़ी उत्थै जमीन ही खेती ही थोह्ड़ी अग्गें ही घरै कोला थोह्ड़ी दूर ऐ ओह् थोह्ड़े जेह् अग्गें चली गे न ते जेह्ड़े अस इक जेह्ड़ी मेरे कोल गै रौंह्दी ऐ बड़ी अच्छी फैमली ऐ साढ़ी मी इ'यां निं लगदा के अस अलग अलग रौह्न्ने आं इ'यै लगदा कि सारे कट्ठे गै रौह्न्ने आं जेह्ड़े मेरे सस्स सौह्रा न ओह् मेरे कन्नै गै रौंह्दे न होर बड़े गै अच्छे न मिगी इ'यां लगदा कि मिगी मेरे मां प्यो गै न एह् कोई बी मी कदें उ'नें गलत निं बोल्लेआ चंगा मंदा किश निं बोल्लेआ मतलब कि इन्ना प्यार दिंदे न होर जेह्ड़ियां मेरियां अग्गें सेह् स्हेलियां हियां जेह्ड़ियां ओह् बड़ियां अच्छियां हियां हून सारे अपने अपने ब्योही गेदियां अपनेे अपने सौह्रे घर चली दियां कदें काह्ले कुतै लभदियां न बस गड्डी बिच जां कोई मेटाटोर च जां कुतै जम्मू च कुतै मिली गै जंदियां न कदें नां कदें कुतै बजार गेदे कदें किश खरीदने गेदे आस्तै बड़ियां गै अच्छियां होर इ'यां लगदा के अस पैह्ले आह्ला लेखा गै अस इक दुए कन्नै मिलै दे आं बड़ियां गै अच्छियां न